नोगोरारिफोरखौ रैखाथि होनो आरो समाजाव गोजोनखौ लाखिनो थाखाय आयेनारि खान्थियाव जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन आरो साफ्रोमबो सुबुं माहारिनो रायजो राजाफोरनो थाखाय जोङो आयेनारि सांग्रांथिफोरखौ मिथि होनांगोन आरो साफ्रोमखौबो आयेननि बागै सांग्रां जानांगोन आरो जों साफ्रोमबो साफा साफा नोगोरारि हिसाबै साफ्रोमबो गावबा गाव बिबान लानो नांगोनखि आंबो सासे नागोरारि आरो आङो आंनि दिउति खौ मावगोन बे हादराव गाज्रि हाबा मावनाय बांनायनि हारिनि सोमोन्दै आं बेखौनो सानोदि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गुबुंले समाज आरो सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनावनो बायदि बायदि हा गाज्रि हाबा मावनायफोरनि हारा बांदों होननानै आं सानो आरो बेखौ होबथानायनि गुबै राहाया जाबाय जों साफ्रोमबो नोगोरारिफोरा सांग्रां जानांगोन लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंबाय थानांगोन आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ मोजां सोलोंथायनि खाबु होनांगोन होननानै आं सानो आरो जों साफ्रोमबो गावबा गाव बिबानखौ मावफुंजोबोब्ला नोगोरारि हिसाबै गावनि बिबानखौ रुजुननानै लायोबा गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय जों जानगाराव थागोन होननानै मिजिं थियो